नमस्ते मैम यह बच्चों का कहाँ तक कोर्स पूरा हुआ अच्छा समय के पेहले हमें पूरा कोर्स पूरा करना है उसके बाद तो फिर जो है पेपर इन लोग का होगा उसके बीच बीच में हफ़्ते में टेस्टे लेते रहिएगा ठीक हाँ और इनका जो है कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश करिए क्योंकि जो फाइनल इग्जाम है वह बहुत पहले ही करवाना है और जो इनके पैरेंट्स हैं इन सबसे इनकी जानकारी लेते रहिएगा कि यह लोग पढ़ते हैं घर पर कि नहीं और और इनके अटेंडेंस जो है वह सौ पर सेंट रहे क्लास में और जो बच्चे नहीं आते हैं उनका भी थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा हाँ उनका अपने हिसाब से पूरी कोशिश करिए क्योंकि गर्जियन का बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है कि इन लोग इन लोग पढ़ते नहीं घर पर आप इन लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि वह लोग घर पर पढ़ाई करें और अपने उनको उनके भविष्य के लिए उजागर करिए

हाँ ठीक है मैम थोड़ा सा इन लोग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और इन लोगों को जो है कि मंथली में नहीं कम से कम हफ़्ते में टेस्ट लीजिए और यह सब्जेक्ट में कम से कम पाँच नंबर का क्वेश्चन रहे उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा हाँ आप पर्सनली उन लोग को फोन कर लीजिएगा ना ठीक है मैम आप ठीक है मैम आप अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश करिएगा ठीक है ठीक है नमस्ते मैम